یہ بالكل صحیح لگتا ہے كہ لوگ زراعت میں مشغول نہ ہونے كا انتخاب كر رہے ہیں كیوں كہ كھیتی باڑی میں لوگ آج كل جانا نہیں چاہتے وہ زیادہ محنت سے جی چراتے ہیں اور وہ اس طرح كی كڑی محنت یعنی بہت زیادہ محنت جسمانی محنت نہیں كرنا چاہتے آج كل كے لوگ پڑھ لكھ كر اپنے آفس میں كمپیوٹر اور دیگر چیزیں آرام دہ چیزوں پر كام كر كر كم وقت میں زیادہ پیسہ كمانا چاہتے ہیں كھیتی باڑی ایک ایسا كام ہے زراعت ایک ایسا كام ہے جو لمبا وقفہ مانگتی ہے اس میں محنت زیادہ ہے حالاں كہ ان كے خاندان اور ان كے لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں وہ لوگ كر رہے ہوتے ہیں اور كچھ لوگ اس طرح كرتے ہیں كہ دوسرے لوگوں سے اپنی كھیتیاں كراتے ہیں اور اس سے اپنے زراعت كو فروغ دیتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں كہ زراعت كی سب سے زیادہ كھیتی باڑی سے زیادہ اہمیت ہے كیونكہ اس كے بغیر ہمارا جینا مشكل ہے كیونكہ دوسرے جو ہماری كھیتی میں تازہ ترین پھل فروٹ اور گیہوں چاول یہ ساری چیزیں ہیں وہ نیچر اور ایک قدرتی چیز ہے اور قدرت كی چیز انسان كو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور لوگوں كو اس كی طرف توجہ دینا چاہیے اور اس كی طرف سوچنا چاہیے كھیتی باڑی کو بڑھانا چاہیے تا كہ آنے والے وقت میں كہیں ایسا نہ ہو كہ لوگ ان ساری چیزوں كے لیے مجبور ہو جائے جیسے كہ شہروں میں ہوتا ہے كہ لوگوں كے پاس كھیتی باڑی نہیں ہے تو وہ ان كے لیے بہت ساری مشكلات پیدا ہوتی ہیں